ہمارے علاقے میں صحت کے دیکھ بھال بہت اچھے سے ہوتی ہیں خاص طور پر شہری قصبوں میں جگہ جگہ پر کلینک پاسپٹل اسپتال اور بھی بہت سارے بڑے ہاسپٹل کھلے ہوتے ہیں جس میں عوام لوگ جا کر کے اپنا علاج کرواتے ہیں اور صحت کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود دیہات کے علاقوں میں بہت ساری چیزوں کی کمیاں محسوس کی جاتی ہیں جسے جیسے کہ وہاں پر عام طور پر ہاسپٹلس یا کلینک یا ہلتھ کیئر وغیرہ نہیں ہوتے ہیں جس سے ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس اس وجہ سے وہ لوگ مایوس کا شکار ہو ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں اپنے علاج کے لیے یا اپنی ہلتھ کی غرض سے اس لیے ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ دیہات کے علاقوں میں بھی ہلتھ کیئر قائم کرے